ہمارے یہاں پارک کھلنا چاہیے ریسٹور رہنا چاہیے کیونکہ بہت فائدہ مند رہتا ہے اس سے لوگوں لوگوں اپنا ہر جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے ادھر پارک ہے ابھی بھی ہے ہم لوگ بھی گھومتے ہیں پارک میں جاکے پورے فیملی کے ساتھ گھومتے ہیں پارک میں اور اچھا بھی لگتا ہے گھومنے میں ریسٹورانٹ بھی رہنا چاہیے ہم لوگ وہاں جا کے گھومنے پھرنے کھانا پینے ہر چیز اپنا خواہش پورا کرتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے گھومنے سے ہم لوگ اپنے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں پارک گھومنے کے لیے باہر باہر بھی پارک ہے گاؤں میں بھی پارک ہے ہر جگہ پارک ہے پر اور کچھ بھی رہنا چاہیے جس سے پارک کے اندر اور خوبصورت بنانے کے لیے پھول اگیرہ وغیرہ سب کچھ لگانا چاہیے جس سے اچھا لگے خوبصورتی پھولے اور ہمارے یہاں پہ کچھ کچھ ایسے پارک ہیں جو بہت گندے خراب ہیں اس کو بھی ٹھیک کرانے کی کوشش ہے کر رہے ہیں ہم لوگ اور خوبصورت بن جائے گا تو اور اچھا لگے گا باہر باہر سے لوگ آئیں گے گھومنے کے لیے گاؤں میں آتے بھی ہیں گھومتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں اچھا بھی لگتا ہے اور ہمارے یہاں ریسٹورون اور ہوٹل یہ سب بھی رہنا چاہیے ہوٹل ہے پر اتنا بھی اتنا اچھا نہیں ہے پر باہر باہر میں ہے تو ہم لوگ باہر باہر جا کے رہتے ہیں اچھا لگتا ہے کھانا کھاتے ہیں ہوٹل میں بیٹھ کے پارک میں گھومنے جاتے ہیں ریسٹورین میں بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے اچھا بھی لگتا ہے گھومنے میں بہت لوگ تو اپنے گھر میں ہی پارک بنا کے رکھے ہوئے ہیں

لوگ اپنے گھر میں پارک بناتے ہیں اچھا سے رہتے ہیں کوئی کوئی تو باہر نہیں جا کے بلکہ گھر میں ہی پارک بنا کے گھوم لیا پھر لیا ہو گیا وہ سب کا اور ہم ہمارے بھی گھر میں اپنا گھر کے سامنا پارک بنایا ہوئے ہیں جس میں گھومتے پھول وول گھاس بریس پیڑ پودے سب کچھ لگا کے رکھے ہیں جس میں ہم لوگ گھومتے ہیں ہماری گھر سے بھی کوئی آ جائے باہر سے گھومنے کے لیے تو وہاں گھومتے ہیں فوٹو اگیرہ وغیرہ تصویر وصویر کھچاتے ہیں کھینچتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے ہمارے لوگ کا پارک